जय झूलेलाल न न हा ॿुधायो हा हा ॿुधायो भई मेडिक्लेम में कराइणो आहे या में कराइणो अथव अच्छा त तव्हांखे घणनि सालनि जे लाइ कराए करे सघंदा आयो तव्हां मतलबु पंज साल पैसा भरे सघंदा आयो की न वीह साल भरे सघंदा आहियो अच्छा तव्हांजी एज घणी आहे अच्छा तव्हांखे घणा ॿार आहिनि अच्छा ॿई छोकिरा या हिकु छोकिरो हिक छोकिरी हुननि जी उमिरि घणी आहे अगरि तव्हांखे इंश्योरंस कराइणो हुजे त ग्रुप में बि थींदो आहे इंडिविजुअल में बि थींदो आहे जीअं तव्हां चयो अहिड़ी तव्हांखे ॿुधायां स्कीम मतलबु ग्रुप में बि थींदो आहे इंश्योरंस पंजे लखे जो सॼे ग्रुप जो इंश्योरंस ऐं अगरि तव्हांखे इंडिविजुअल में कराइणो आहे हर हिक ॼणे जो अलॻि अलॻि पंजे लखे जो कराइणो आहे त हू बि थींदो आहे तव्हां छा था चाहियो मतलबु हिननि में फ़र्क़ु इहो थींदो आहे सॼी फैमिली जो पंजे लखे जो थींदो आहे हू मेडिक्लेम थींदो आहे ऐं जेको इश्योरंस कराइबो आहे उहो इंडिवीजुअल थींदो आहे सिंगल सिंगल थींदो आहे मेडिक्लेम में मां तव्हांखे हिक दफ़े पंजे लखे जो मेडिक्लेम करे ॾेई सघंदो आहियां जंहिं में तव्हां सभिनी जी बीमारियूं कवर थींदी पंजे लखे ताईं तव्हांखे कंपनी ख़र्च भरे ॾींदी ऐं अगरि तव्हां इश्योरंस करायो था सिंगल सिंगल माण्हूअ जो तव्हांखे पंजे पंजे लखे जो इश्योरंस मिलंदो तव्हां पंजे लखे तव्हां पंजे लखे जो कराइणु था चाहियो या वधीक था कराइणु चाहियो वधीक ॾह लख पंद्रहं लख सिंगल सिंगल माण्हूअ जो जंहिं में तव्हांखे सालाना वीह खां पंद्रहं लख भरिणा पवंदुव उहा ॿीं साल लाइ थींदव हा अगरि तव्हां पंज साल ताईं भरणु चाहींदा हुजो त पोइ तव्हांजो हुन में प्रीमिअम वधी वेंदो पंजनि सालनि खां पोइ तव्हांजो भरणु बंदि पर तव्हांजी पॉलीसी वीह सालनि ताईं चालू रहंदुव हा पंज साल तव्हांखे घटि में घटि भरिणो पवंदुव हिन खां पोइ तव्हां न भरे सघंदा आहियो

मेडिक्लेम में ग्रुप ग्रुप पॉलीसी बि थींदी आहे ऐं इंडिवीजुअल बि थींदी आहे जंहिं में तव्हां ग्रुप करियो था न अरड़हे साले खां मथे जो ॿारु आहे न उहो तव्हांजो हिन शइ में कवर न थींदो हा इंडिवीजुअल में तव्हांखे हर सिंगल सिंगल ॿ ॿ लख जो थींदव

हा त मां तव्हांखे सुभाणे अची मिलांव थो भले घरि अची करे तव्हां घर जी एड्रेस मूंखे वॉट्सअप करे छॾिजो त मिली करे ॻाल्हाईंदासी वधीक सुभाणे ठीकु आहे जय झूलेलाल